हमर क्षेत्रक मुख्य मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखी तऽ अखन जे ई फेसबुकक माध्यमसँ जे किछु चैनल एतुका समस्याके एतुका परिस्थितिके देखबैके कोशिश करै छथिन वएह देखैके लोकके नीको लगै छै मनोरञ्जनक लेल जे छै से हमरा सभके अपन पारम्परिक जे नाट्य छै नाटिका छै तेकर संचालन जे होइ छै ओहिमे लोक बेसी इन्वोल्व होइया रेडियोके लगभग अहाँके समाप्तिय भऽ रहल हँ फिल्म देखयके दिस लोकके मोबाइल अयलाक बाद अभी रुचि कम भऽ गेलै हँ तऽ डिजिटल इन्टरटेनमेन्ट जे छै एखन सभ पर हाबी भऽ रहल छै प्रिन्ट मीडियामे किछु पेपर हमरा क्षेत्रमे अबैया हिन्दुस्तान भेल दैनिक जागरण भेल एहि तरहक जे छै प्रिन्ट मीडियाके अबैया मुख्य मीडिया जे छै हमर क्षेत्रमे अहाँके ओते अखन प्रभावी रूपसँ सभ क्षेत्रमे उपलब्ध नहि होइ छथि तखन डिजिटल डिजिटल जे इक्विपमेन्ट छै ताहिमे लोकल जे छोट मोट न्यूज चैनल सभ अपन चला कऽ डिजिटल चैनल मीडिया जे छै अहाँके डिजिटल मीडिया अखन बेसी अहाँके क्षेत्रमे प्रचलित अछि ओकरे लोक देखबो पसन्द करै छै सभक हाथमे मोबाइल छै आ ओ सर्व सुलभ लगै छै जे ई मीडिया अहाँके भेटत फिल्मके देखैके मनोरञ्जनके क्षमता कम भेलै हँ सभटा हाथेमे छै रेडियो तऽ विलुप्त भेल जा रहल हँ इएह अइ क्षेत्रक अखैन मनोरञ्जनक स्थिति अछि